समाजाव गेलेमु गेलेनायनि गोनांथिनि सायाव गामियारि सुबुंफोरा गोबां साननाय दंदि जोंनि दानि जाखांफुनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा मोनफ्रोमबो बिथिंनि गेलेनायनि सायाव जौगानायखौ लुगैयो जेरै जोंनि भारत हादराव गोबां गेलेनायजों जौगानायखौ जों दिनै नुनो मोनदों समाजारि बिथिङावबो बेफोरबादिनो जौगानायखौ जेरै नुदों गामियारिनि बिथिङावबो लाइमोनफोरखौ जौगालांनो थाखाय बिथांमोनहा साननाय दं बेबायदिनो गामियारिफोराव गेलेग्रा फोथार खालामनाय आरो बेवहाय जोलुर गेलेनाय काबादि गेलेनाय बेबायदिनो बुलायनाय खमलायनाय गेलेनाय बेफोरखौ समाजारि समाजाव गोनांथार होन्नानै बिथांमोनहा गनायथि होयो आरो गोबां गाव गावनि गथ' गथायफोरखौ फोरोंथाइयाव बिथांमोनहा गोसो होहोयो बिनिखायनो बेवहाय समाजारि सुबुंफोरा मोनसे साननाय दं मोजां फोरोङो सोलोंथाइ गोनां बिथांमोनहा जोंनि समाजावबो फोरोंथाइ जुदि माव बादाफोर लायोबा हाबाफारिफोर लायोबा बावहाय गोबां लाइमोनफोरा सोलोंनो खाबु मोनगोन जौगागोन बेफोरबायदिनो मुलुगाव मोनसे सिनायजानाय भारत हादरावनो मुलुगावनो सिनायजानाय सासे गेलेगिरि हिसाबै गनायथि जागोन समाजाव जौगागोन हारिया जौगागोन बेखौ समाजारि सुबुंफोरा गनायो आरो फोथायनायजों गामि गामि गामिफोराव क्लाबफोर बानायनायजों हान्जा बानायनाय गेजेरजों गेलेनायखौ गोबां हेफाजाब होयो आथिखालाव जों नुनो मोनो गेलेनायजों गोबां मानसिया मुलुग दर्बाराव जौगानो हाबाय समाजाबो बिब बे नोजोरखौनो बिथिंखौनो नोजोर बोनानै गेलेनाय बिथिं खौ गिबियावनो फरायनायजों नैथि हिसाबै गनायथि होनानै लायो बिनिखायनो देहायारि बिथिङावबो जौगानाय जौगानो हायो गावनि देहायारि गावनि साननाय हनाय गावनि रोंगथिखौ दिन दिन्थिफुंनो बे मोनसे खाबु आरो बेजोंनो नोंनि जिउखां राहायावबो हेफाजाब जायो बेफोर गासैखौबो नोजोर बोनानै समाजारिया गामियारि सु सुबुंफोरहा गोबां साननाय दङ